मां मध्य प्रदेश कटनीअ ज़िले में रहंदी आहियां हिते कटनीअ में ॾाढा ई पंथ आहिनि जेको हरे माधव हरे माधव ॾाढो वॾो हिते दरबार ठहियलु आहे पहिरियों हिते हरे माधव दरॿार में जेके गुरू हुया हिन महिल बाबा ईश्वर शाह वेठा आहिनि पहिरीं गुरू हुया हरे माधव उन खां पोइ हरे नारायण उन खां पोइ हरे गोविंद इन खां पोइ हरे माधव हरे मनवारे इन खां पोइ हाणे बाबा ईश्वर शाह ईश्वर शाह बाबा जी त अहिड़ी महिमा आहे मुंहिंजो निरंकारनि जो पर नाम वरितलु आहे निरंकारी भवन आहिनि हिते ॿ भवन आहिनि हिकु पहिरीं पुराणो भवन हूंदो हाणे ॾाढो वॾो सुठो भवन ठहियलु आहे मां ॾाढे समय खां मूंखे सोरहां सतरहां साल थिया आहिनि निरंकारी नाम वरिते असांजी माउ निरंकारी हूंदी पोइ असां उन खे मञींदासीं पोइ हाणे धीरे धीरे असां अहिड़ो जुड़िजी विया आहियूं अहिड़ो जुड़िजी विया आहियूं उन भवन खां सवाइ असां हांलाकि हेॾे होॾे चुरी न सघंदा आहियूं असांखे नामदान मिलियलु आहे ऐं असां सॼो पंहिंजो जीवन उन भक्तिअ में उन सिमरन में हिन महिल त अहिड़ो वधी वियो आहे त घर घर में सतसंग थींदा आहिनि असांजे खेबर लाइन में छंछरु ॾींहुं सतसंगु थींदो आहे ऐं ॿियनि ॿियनि एरियाउनि में किथे सूमरु ॾींहुं किथे मंगल ॾींहुं माना टीह ई ॾींहुं सतसंगु थींदो आहे असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असां सतसंग सां जुड़ियलु आहियूं हिते राधा स्वामी बि ॾेरो आहे ॿिया बि गीता ज्ञान आहे ॾाढा ई आहिनि पर असां निरंकारीअ सां ई जुड़ियलु आहियूं